यदि हमारे गाँव में किसी की हड्डी अंग की हड्डी टूट जाती है तो हमें बड़ी समस्या होती है क्योंकि हमारे गाँव में साधन नहीं होते हैं फिर उनको ले जाने में भी सही समय पर उनका इलाज करवाना बड़ी मुश्किल हो जाती है और एक समस्या आ जाती है हमारे सामने तो हम घरेलू ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे हल्दी लगाना किसी पेड़ों की पत्ती को पानी में उबाल कर फिर उनकी पट्टी करना ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई होती है तो पहले पानी से उनको धोते हैं और हमारे गाँव में ऐसा होता है कि सारे लोग कठ्ठे हो जाते हैं किसी को अगर कुछ समस्या हो गई या वो हड्डी वगैरह टूट गई और या फिर हमें इन लोगों के द्वारा उपचार के लिए दूसरे लोग से बातचीत करते हैं कि कहाँ पर हड्डियों के डोक्टर अच्छे हैं कहाँ पर हड्डियों का इलाज होता है या फिर आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा तो उस समय में हम घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पेड़ों की बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जो गाँव के हर लोगों को पता होती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि सही उपचार आयुर्वेदिक दवाई से ही हम कर सकते हैं और जो जिसकी हड्डी टूट जाती है वो भी ज़्यादा घबराते नहीं क्योंकि ना गाँव में बहुत सारे उपचार होते हैं और समय पर तो साधन मिलना तो बड़ी मुश्किल बात होता है तो जो भी सही समय पर जो ठीक लगता है उपचार मिल जाते हैं उसको हम करते हैं